हांवें हालींच एक नाॅन स्टिकाची प्रेस्टिज कंपनीची एक इंडक्शन बेज्ड आशिल्ली ती कायल घेतिल्ली हांव सदांच कस्टमर रेटिंग पळोवनूच घेतां खंयचेय आयटम्स आसा जाल्यार आनी आतां दसरो आशिल्ल्या कारणान हांवेन ती सेल पोस्ट पळयली आनी हांव एक तांचो अमेजाॅन मेंबर आशिल्ल्यान म्हाका तें सदांच ताजो फायदो जाता आनी म्हाका सेल आसा ती पयली धा दीस पयलें मेळटा सो देट म्हाका खुबसो ताजो बरो पयशांचेर कमी रेट आशिल्ली घेवपाक मेळटा आतां सदांच कंपनी बरी सिलेक्ट करतां केन्नाय हांव बाजारांत घेता तेन्ना सुद्दां कंपनी पयलें पळयतां जर ती आय एफ बी आसा कांय प्रेस्टिज आसा अशें सो हांवें हें म्हाका हें कायल जाय आशिल्लीच पयलिची आसा ती म्हाजी एक ओल्ड जाल्या म्हाका नवीन कायल जाय आशिल्लीच सो हांवें प्रेस्टिजच टीक केलें आनी म्हाका आतां इंडक्शनाचेर यूज करपाक जाय म्हण हांवेन इंडक्शन बेज्ड घेतली नाॅन स्टिक आशिल्ल्या कारणान ती म्हाका तेलूय कमी लागता आनी म्हजें करपोवपूय जायना सो खूब गजाल्यो आसात हाचे बद्दल बरें बरें सांगतलें जाल्यार सो हांव सदांच केन्नाय घेता तेन्ना म्हाजें रिक्वारमेंट कितें आसा तें पळयता आनी तें सगलें तातूंत आसा कांय पळयतां आनी म्हाका रेट परवडटा काय पळयतां त्या प्रमाणे हांव म्हजी वस्तू घेतां तें घेतिल्लें तें हांवेन तिनदा यूज केली आनी म्हाका ती खूब बरी आयली भाजी करपले ना रोवो करून काडलो रोवो केलो रवोय तो बरोच हें जाता बरो करून शिजता आनी अशें करून म्हाका खूब बरें दिसलें हांवेन कायल घेतिल्ली ती म्हाका ताणें अशें दुखीशें केलें ना म्हाका आनी उमेदूच आयली की फुडल्या वर्सा अशेंच दिवाळेच्या सेलाचेर हांव आनीक अशींच आयटम घेतलें